پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ کہیں بھی پنچیتی ہو کچھ بھی ہو شادی ہو بیاہ ہو ہندو مسلم سکھ عیساہی سب مل جل کر کے آتے تھے رہتے تھے کھاتے پیتے تھے پنچیتی ہو کچھ بھی ہو اس میں سم شامل رہتے تھیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے اور ابھی کے دور میں ایسا ہے کہ ہندو مسلم میں تکرار چل رہا ہے صرف ایسا تکرار چل رہا ہے کہ اپنے اپنے او لوگ اپنے اس میں رہتے ہیں مسلمان علیحدہ رہتے ہیں کسی کو کسی سے مطلب نہیں اور ہم لوگ کے رہتے ہوئے ہم لوگ کے زمانے میں بہت جیادے ہندو مسلم میں دوستی تھا اور ابھی بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ویسا دوستی ہو کہ مل جل کے سب رہاں اپنے دیش میں آرام سے لیکن ویسا ملت نہیں ہے کچھ دن سے نہیں ہے اب کب ہوگا ایسا ملت ہندو مسلم میں او تو اوپر والا ہی جانتا ہے اور ابھی کے دور میں نہیں ہے باہر سے لوگ سب آتے ہیں باہرس کے بہت جاتے ہیں آدمی یہاں کے لوگ میں بہت ایسے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں یہاں پھر چلے بھی جاتے ہیں رہتے ہیں لیکن ابھی ویسا نہیں ہے جو پہلے تھا کچھ دن پہلے سے یہی پانچ سال پہلے سے ای تفرکہ ہو رہا پانچ سال پہلے سے ہندو مسلم میں تفرکہ آپس میں جھگڑا دھنگا پھساد پہلے نہیں تھا جہاں جدھر آدمی گیا ادھر مر گیا کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا کسی کے عجت آبرو کا کوئی ای نہیں رہا سب کا عجت برباد ہو گیا عورت کا لڑکی لوگ کا ای چیز ہو رہا ہے پانچ سال سے اور پہلے ایسا نہیں تھا زمان لڑکی کہیں بھی چلی جاتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا